ओ जों जोंनि हारिनि दैदेनगिरियाथ' जाबाय गामिनिनो गुरु गुरु लायो जों सानैसो मानसि लेङो ओ फुजा होनोब्लाथाय बिदिनो बिसोरो रायसंहरो गुरुफ्रा ओमफाय न'निया बिदिनो फुजा होयो आरोना गोदोनिनो जोंहा बिदिनो ओ बाथौ धोरोमखा दाबो बाथौआवनो दङ ओ बिदिनो सिबिबोबाय दं गोदोनिफ्रायनो जोंहा बाथौखौनो बेखौनो ओमफाय जोंहा बिसोरनो गुरु आरोना गामिनि आरोना गोजाननिफ्राय लाबोलाया गामिनिनो बिसोरो बिसोरखौ लानानैनो जोङो फुजाखौ होयो आरोना बिदिनो ओ ओंखाम गोरलैब्लाबो बिदिनो होयो बोसोराव बोथोर बोथोर गोदाननि ओंखाम गोरलै जानाय इदिनो जोंहा जोंहाथ' गोबांथार गोदोनि इदिनो बरमानिबो होयो बरमानियाव जोंहा ओ दाउज्ला गोजा होयो आरो हांसो गुफुरबो होयो बिदिनो फुजिबोबाय दं आरोना बिदिनो गामिनि मानसि लानानैनो बिसोरनो गुरु बेसोरखौ लानानैनो जों इदिनो दासिमबो सोलिबोगासिनो दं आरो बिदिनो फुजा होखांब्लाथाय इदिनो जमानो जोंनाथ' आरो बर'नालाय जौ नङाब्ला जाया जौजों बिदिनो फाजाफोर एवनानै बिदिनो ओंखाम गोरलैब्लाथाय ओंखामबो जाहोनोसै अनद्लाजों दाउ संनानै जाहोनसै फुजा बायखांब्लाथाय गासिबखौबो जाहोस्रां लोंहोस्रां बेबायदिनो हगारहरो आरो मानसिफोरखौ बेनो जोंनि देरसिन जोंना बेनो बाथौ बाथौआनो आरो देरसिन गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे जोंनि जों बे एंगार हाया बिनो आरो जोंनि बाथौ धोरोम फुजिनाय